جی امازون کسٹمر سروسس سے بات کر رہے ہیں جی میں سبحان احمد خان بول رہا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے میں امازون یوز کر رہا تھا تب مجھے ایک کیمرہ دکھائی دیا تھا جس کی قیمت بیس ہزار روپئے تھی تو میں نے وہ آڈر کرا تھا اور وہ مجھے آج رسیو ہوا ہے تو جب میں نے اس آڈر کو یوز کیا اس کیمرہ کو یوز کیا تو وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے لہٰذا اس میں کافی کمیاں لگی تو اس کی کچھ کمیاں ہیں جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر آٹو فوکس نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری اس کا جو بلر ہوتا ہے وہ بالکل بھی کام نہیں کر رہا پورٹریٹ موڈ بالکل بھی چل نہیں رہا ہے اور جو اس کی امیجز ہیں وہ بہت زیادہ شارپ آ رہی ہیں بالکل بھی کلیئر نہیں آ رہی کچھ اور اوور سچوریٹڈ ہیں تو مجھے یہ کیمرہ کوالٹی بالکل بھی پسند نہیں آئی میں اس سے کافی اداس ہوں لہٰذا میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیمرہ جو ہے بالکل بھی مجھے پسند نہیں آیا اس نے مجھے کافی اداس کر دیا ہے